बिदिनो बायदिसिना आबाद मावनानै फानो आङो जोंहा माइनि दामाथ' दा जों फसायनाय बायदिथ' जाया आरो जों बायदिसिना ट्रेक्ट'र बायदिसिना खामला सामला होमनानै फानो बिदिनो बाजाराव लाङोब्ला जों खाजिना थम्ला बायदिसिना होनांगौ नालाय होनाङो जों फसायनाय बायदि जाया फैसाखौनो बारा मोना मोननाय बायदिखौनो मोना जों आरो जोङो बेफोरखौ फाननानै जों बायदिसिना थाव संख्रि फानलु माबा बायो बे फाननाय बायनायावथ' थाव लिटारसेयावनो दुइस' गाहाम लायो जोंहा माइनि दाम माइ जों माइल'सो फाननो हायो माइखौ जों फैसाखौनो बारा मोननाय बायदि मोना मैगं थाइगं फानो बिदिनो मैगं नायै नायै मैगंफ्रा बिदिनो दामआनो गैया बबेबा दाम दं जोंहा आबाद मावग्राफोरा बारा लाब गैया